ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان کر دیا یہ صرف ہماری زندگی کو نہیں بلکہ پورے بھارت کے لوگوں کی زندگی کو ٹیکنالوجی آسان کر دیا آج کل ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی آ چکا ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے چیز میں ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی گھس چکی ہے اور وہ بہت ترقی یافتہ ترقی کی طرف بڑھ بڑھ چکی ہے جیسے پہلے کے زمانے میں کوئی کسی سے بات کرنی ہو کسی کو کوئی میسج پہنچانا ہو تو ہم لوگ خط کے ذریعہ پہنچاتے تھے جو کئی مہینوں لگ جاتا تھا پھر اس ادھر سے جواب آنے میں کئی مہینوں لگ جاتا تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس فون ہوتا وہ بھی اینڈرائڈ فون ہوتا ہے ایپل فون ہوتا ہے جس سے کوئی بھی کام آسانی کوئی پوروک آسانی سے ہو جاتا ہے جس میں بہت زیادہ پیسے روپئے اور کیا بولتے سمے کی بربادی نہ ہو کر ترنت کام ہو جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا ہی دین ہے آج کل ہم لوگ بائک موٹرسائیکل پر چلتے ہیں جس سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوتا ہے ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے ترنت اپنی گاڑی اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے جس سے یہ کام اتنا آسانی ہو رہا ہے آج کل ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی میں بھی کمپیوٹر آ گیا ہے جس سے کوئی بھی کام کلکولیشن کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو کتنا آسان ہو جاتا ہے جس سے ہم لوگ ترنت کلکولیشن کرتے ہیں اور اس کا فارمولا سے آنسر جو بھی وہ نکال لیتے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی برباد نہیں ہوتا ہے اور کا ٹائم بچتا ہے جس سے وہ ترقی کرتا ہے یہ سبھی بہت ساری ہم لوگ کے لیے ٹیکنالوجی خوشی کی بات ہے